आंथ' संनाय बादायलायनाय दिनथिफुंनायाव बाहागो लाफेराखै आरो आंहा युटुब चेनेलबो गैया बेनिखायनो युटुबआव फोसावनाय जाया नाथाय आङो माखासे बर' हिन्जावफोर युटुबाव संनाय खावनायनि बागै हगारना होयोना बेफोरखौ नायनानै आङो न'आवनो संनो सोलोङो बिसोरनि संनायखौ नायै नायैनो आं सङो न'आव संनाय सोलोङो जेरै फुजि एक्ट्रिसआ युटुबावहाय नारजि अमा संनाय होदोंमोनना बेखौ नायनानै आङो न'आव संदोंमोन बेखौहाय संदों आङो फार्स्टआवहाय बिदिनो थाव होदो बानलु सामब्राम होदो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेदर अमाजों संदों नालाय अमाखौ होदो एवदो ओमफ्रायो बेनि उनाव दै होनानै दोनदो नारजिखौहाय सिगां खारै एसे दै होनानै रुनानै साग्लिनानै लाग्रोनांगौ बेनिफ्राय साग्लिनानै लाखांनायनि उनाव बे अमाया एवनानै दै होबाय नालाय बेयावहाय होस'नदो ओमफ्राय बिदिनो एसे गोदौहोदो मिक्सार जानांगौ नालाय बेदरजों नारजिजों दै होनायजों बेनिखायनो एसे गोबाव गोदौहोनानैहाय बेखौ खांदो आं संदों फार्स्ट टाइम संनायाव बारा मोजां जायाखै खिन्थु सेकेन्ड टाइमआव गोथाव जादों जादों न'खरनि मानसिफ्राबो गोथाव मोनदों आरो आंबो गोथाव मोनदों आं बांसिन संनायफोरखौ रोङो बांसिनानो संनो रोंजोबो आरो